दिस कॉल इज नाउ बीइंग हेलो हेलो हँ कहलहुँ जे एखुनका जे स्थिति छै बिहारक जे बिहारमे विभिन्न प्रकारके बिमारीसभ नव नव बिमारीसभ उत्पन्न भऽ रहल छै एकर समाधानक लेल कीसभ कयल जाय केना कयल जाय की एकर व्यवस्था कयल जाय की इन्तजाम कयल जाय केना हॉस्पिटलमे एकर जे छै से भर्ती कराओल जाय की कराएल जाय अपनेक की सजेशन अछि एखुनका देखियौ जे एखनहि कोरोना सनक महामारी आयल छलैए ओहिमे हमरसभके घरोपर परेशान छल हेँ हमहूँसभ परेशान छलहुँ हेँ कत्तेक रङ्गक जे छै से ओहिमे जड़ी बूटीके इलाज अपना तरफसँ घरेलू उपचारसभ करै छलहुँ हेँ लेकिन ताहुमे डॉक्टर बहुत एकर कयने छलै व्यवस्था लेकिन ताहुमे बहुत त्रुटि छलै हेँ बहुत तरहके अव्यवस्था छलैए जकर कारण मरीजसभ बहुत मरैत छेलै हेँ एहिमे की हमसभ करी केना करी मतलब केना हमरासभक उपचार हेतै केना सभक हमरासभक समाधान हैत तकर किछु सजेशन दिअ हँ ईसभ तऽ असुविधा कहलहुँ जे ओ अथीसभ जे छलैए ओहि समयमे काढ़ा ताढ़ाके जे व्यवस्था छलैए ओसभ कारगर छलै हेँ ओसभ काज करैत छलैए की एखुनका जे वर्तमान समय छै एहि चैत बैशाखक मास छै चैत बैशाखक मासमे देखियौ कि जे बच्चा बीमारे पड़ि रहल छै हमरोसभके सर्दी भऽ रहल अछि खाँसी भऽ रहल अछि आ एखन मौसम जे छै से बड़ा स्थिति गम्भीर छै एहन स्थितिमे तऽ सरकारके तऽ किछु सुविधा करबाक चाही डॉक्टरके तऽ किछु व्यवस्था करबाक चाही एहिमे हँ हँ मानिके चलू जे एहि एहिसभक असुविधा तऽ अपना बिहारमे देखबामे अबैत अछि बच्चासभ छलैए तऽ बच्चोसभके आब टीकाकरण छै ओहोमे लापरवाही छै ओहोमे लापरवाही भेलैए हेलो हेलो हँ हँ रखैत छी

ठीक ठीक ठीक छै ठीक ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै राखू